नमस्ते सर नमस्कार ह्म्म अच्छा बीमा कराने हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल कराएंगे ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म अपना कराएंगे बच्चियों का भी कराना है अब अपना कराएंगे बस

आधार कार्ड है सभी का आधार कार्ड है एक का नहीं सभी का है आप आ जाइए हमा आ जाइए हमारे गाँव हमारे गाँव में आ हमारे गाँव में आ जाइए हाँ कौन हम पूरा दिन भी फ्री आप हाँ कौन काम वाम इस समय कुछ नहीं कर रहे इस समय फ्री बैठे हैं ना आराम कर रहे हैं हाँ हाँ वो वो हो जाएगा वो हो जाएगा उसमें दिक्कत नहीं है फिर जाना तो है आराम कर रहे हैं ना छुट्टी पे हैं इस समय ह्म्म ह्म्म हाँ हाँ हाँ ये बताइए कौन कौन सी है आपके पास पॉलिसी ह्म्म हमारी एज छियालीस है ह्म्म ह्म्म सभी का करवाना है बच्चों का करवाना है और और बताइए किस किस चीज़ की है ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा तो हाँ हाँ तो सभी का करवा लेंगे फिलहाल आप देखिए आइए जीवन बीमा हमारा करिए ज़्यादा सही रहेगा हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा हमारा दो एक लड़की एक लड़का एक है सात साल और एक है आठ आइए नमस्कार कहाँ पे आएंगे आप